धार स्योज़ दे अग्गें कलाश कुंड भदरवाह् दा बी इत्थुआं बड़े सारे जानि के जातरू जेह्के उत्थें औंदे न अस बी सारे डुड्डू आह्ले बी बड़े लोग उत्थें जंदे न मन्नदे न तो ओह् मेरा इक फेवरट ट्रैक रेहा जानि के स्थान रेहा जित्थें अस जानि के के पैह्ले दिन अस डुड्डू दा चले रातीं गी हाइट बड़ी ही धार स्योज बी उच्ची धार ऐ हाइट बड़ी ही ते अस पुज्जे धार स्योज बड़ी शाम गी पुज्जे उत्थें सवेरे चले डुड्डू दा ते शाम गी धार स्योज पुज्जे उत्थें असें अपना डेरा जमाया टैंट शैट जेह्के लेते दे हे उत्थें अस महाराज रातीं रेही पे उत्थें खाना शाना असें घर दा आंह्दे दा हा ओह् असें उत्थें खाद्धा चाह् शाह् उं दे गुज्जर दे डेरे बड़े हे उत्थूं दा असें दुद्ध शुद्ध लैता दुद्ध शुद्ध लेइयै ते अस जानि के चाह् शाह् बनाई ते रातीं सेई गे सवेरै अर्ली जानि के उट्ठियै अस कलाश कुंड गी चली पे अग्गें महाराज कोई बारां इक बज़े अस उत्थें पुज्जी गे कलाश कुंड जाइयै असें दर्शन दुर्शन कीते न्हाते न्हूते पैह्लें दर्शन कीते उत्थें नाग दे दर्शन बड़ी बड्डी झील ऐ उत्थें बी होर इक उत्थें भदरवाह् दे बी बड़े भारी जातरू जेह्के उत्थें आए दे हे जातरू उत्थें आए दे हे उ'नेंगी उ'नें उत्थें महाराज कुड शुड्ड बी पौंदे न ते उत्थै नोहाड़े बाद उत्थें असें खाना शाना खाद्धा ते बापस आई गे राती गी फिर अस भदरवाह् आई गे भदरवाह् उत्थें अस रातीं रेह् रातीं खाना शाना ते खाइयै फिर सेई गे तो मेरा एह् इक फेवरट जानि के मन पसंद ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग ही क्योंकि अस इ'यां ते चलदे रौह्न्ने अस क्योंकि स्कूल बी दूर हा तो चलदे रौह्न्ने आं लेकिन एह् मेरा मनपसंद जेह्का ट्रैक हा अस कोई पंज छे साथी गेदे हे उत्थै इस आस्तै ताकि अस बी इसदा लुत्फ जेह्का उठाई सकचै तो असेंगी एह् जे नहाड़े बाद में इक अमरनाथ दा बी जातरा कीती ओह् बी मेरा इक ट्रैक जेह्का अच्छा रेहा मनी महेश दा रेहा मनी महेश दा रेहा उत्थें बी बाकी चंढी माता मचेल उत्थें बी अस गे ते ओह् बी इक पैदल गै पैदल गै जातरा ही क्योंकि सारियां जातरां असें पैदल कीतियां तो एह् मेरा इक अच्छा ट्रैक रेहा होर बाकी इस तरह् बी बड़ियां सारियां ट्रैकिंग जेह्कियां असें कीती दियां क्योंकि रस्ते बिच्च आने जाने दे साधन केईं जगह् होंदे केईं जगह् नेईं होंदे तो इस आस्तै खाना शाना जां रोटी शोटी अपनी सारी कन्नै लेती दी होंदी एह् महाराज साढ़ा एह् ट्रैक रेहा इक